मुंहिंजी सभिनी खां पसंदीदा बाइक हीरो इन हीरो हौंडा जी सी डी डीलक्स बाइक आहे ऐं असां वटि बि उहा ई सी डी डाए सी डी डीलक्स बाइक आहे ऐं असांखे सी डी डीलक्स बाइक हलाइण में जामु मज़ो ईंदो आहे ऐं आरामदायकु लॻंदो आहे ऐं बाइकिंग लाइ जेकी यात्रा में असां हीरो हौंडा जी स्प्लैंडर खणी वेंदा आहियूं ऐं उन में ॿ ॼणा आराम सां व वेठा हूंदा आहियूं ऐं लंबे सफ़र ते ऐं उन जी रनिंग बि काफ़ी वधीक हूंदी आहे ऐं असांखे उन में थकावट घटि लॻंदी आहे ऐं किथे बि का बाइक में नुक़सानु या कोई बि अहिड़ो अर्चन न ईंदी आहे आराम सां स्मूथली बाइक हलंदी आहे ऐं अॻियां असांखे इन में आरामदायकु जेकी बाइक आहे उहा हीरो हौंडा जी स्प्लैंड बाइक आहे